हाँ बोलिए हाँ बोलिए क्या बात है हाँ हाँ सुन रहें बोलिए कपड़ा लेना है कॉटन का क्या क्या कपड़ा में कौन सी लेना है कॉटन का सट पैन्ट लेना है जी देखिए कोटन का सर्ट पैन्ट लीजिएगा तो ठीक है लीजिए उसमें जो है क्वेलटी है कैसा आप खरीदना चाहते हैं कैसा लेना चाहते हैं देख लीजिए देखिए सर हमारे पास अवेलेबल है तीन रैंक का कपड़ा अवेलेबल है है न तो तीनों का देखिए कम से कम आपको पड़ जाएगा ये सर्ट पैन्ट लीजिएगा कॉटन में तो कम से कम पच्चीस सौ रुपये पड़ेगा ऊपर जो है जो है उससे ज़्यादा चार हज़ार पाँच हज़ार का जो भी आपको लेना है लेकिन कम से कम आपको पैंतीस सौ बत्तीस सौ रुपये पड़ जाएगा कॉटन में सर ओरिनजल जो अच्छी क्वालटी का होता है

जी जी बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा नॉर्मल क्वालटी का रहेगा फैंसी रहेगा और ये अच्छा क्वालटी का उसका कलर नहीं जाएगा और पहनने में बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा मतलब नर्म क्वालटी का रहेगा है न ऐसा ही कपड़ा मिलेगा आपको अच्छी बात है देखिए अगर क्वेलटी आप अच्छा लेंगे तो उसमें तो दाम तो आपको लगेगा हीं अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसमें से कुछ डिस्काेज़ आपको कर दिया जाएगा आपको पन्द्रह पर्सेंट पर डिस्काउंट कर देंगे ओसवाल का है ढेर सारा कम्पनी है आइएगा तो देखिएगा बढ़िया से देख समझ कर ले लीजिएगा कई कम्पनियाँ हैं कम्पनी पर मत जाइए कम्पनी जो है न मान कर चलिए हमारे पास जो बेहतर कम्पनी का होगा जो बेहतर कपड़ा होगा वो आपको देंगे जो सॉफ्ट है और जो है सुंदर है जिसका कलर भी न जाएगा पहनने में शौक़ लेगा आरामदायक होगा इसलिए सर इतना रेट लगता है हम जो है देखिए दस बजे से ले कर पाँच बजे तक हम दुकान पर रहते हैं हाँ इसके बाद मेरा अष्टा प्रातः हम दुकान बंद कर देते हैं हम चल जाते हैं इस्टाफ मेरा रहता है दुकान पर आप आइए